आजुक युग मे लैपटॉप एकटा महत्वपूर्ण उपकरण होयत छै लैपटॉपके काज के लैपटॉपके सहायता से हम बहुत किछु काज के आसानी से कऽ सकैत छियै आइ काल्हिके बहुत काज जे हमसब करै छियै से लैपटॉप पर कऽ रहल छियै जेना घर बैसल हम कोनो ऑनलाइन काज या कोनो ऑफलाइनो काज आइ काल्हि हम लैपटॉप पर कऽ रहल छी